हाँ जी कुछ नहीं

क्या बात की हाँ सही है वो भी देखना पड़ेगा हाँ सही है हाँ सही है आपकी घर घर गृहस्थी कैसी चल रही है गृहस्थी कैसी चल रही है अच्छा देखेंगे देखेंगे घर की क्या स्थिति है क्या है क्या देना है क्या लेना है सब देखेंगे हाँ और बच्चों की भी फीस की भी देख लेंगे कैसे करना है हाँ सही बात है हाँ सही है स्कूल में क्या है कैसे है पढ़ाई सही हो रही है कि नहीं बच्चों की ध्यान दिया कि नहीं हाँ सही है फिर फीस नहीं होगी तो फिर बच्चों को पढ़ाई भी अच्छी नहीं कराई जाएगी हाँ सही है घर का पानी राशन पानी भी नहीं आ रहा है पैसे नहीं है इसी बात की तो चिंता है देखेंगे फिर जुगाड़ लगाएंगे हाँ सही बात है हाँ हाँ मेहनत करनी पड़ेगी देखेंगे कुछ काम वाम देखेंगे हाँ सही बात है और हाँ कर लेंगे फिर देखेंगे अब कुछ काम वाम फिर बताएंगे हाँ सही बात है सब देखना पड़ेगा हाँ हाँ घर गृहस्थी और बच्चों की पढ़ाई दोनों के बारे में अब देखेंगे अब तो काम वाम करेंगे बस हाँ जरूर यही बात है यही सही है